مہاراشٹر بھارت کی ایک ایسی ریاست ہے جو اپنی زرخیز زمین اور مختلف قسم کی فصلوں کے لئے جانی جاتی ہے مہاراشٹر میں اگائی جانے والی بہت ساری فصلیں ہیں ان میں کچھ کپاس سورج مکھی باجرہ مٹر گندم ہے کپاس سورج مکھی اور باجرہ موسم گرما میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں مٹر اور گندم موسم خزاں میں اگائی جاتی ہیں چاول دالیں اور سبزیاں سال بھر اگائی جانے والی فصلیں ہیں